हँ हेलो अहाँ गायक छी अच्छा अखन केहन प्रोग्राम चलि रहल अइ अच्छा ठीक ठाक चलैया ने प्रोग्राम हँ तऽ ठीकसँ प्रोग्राम देखब चलायब गायक छी तऽ नीकसँ रहब छोट दिन हँ छोट दिन होइत छै तखन टाइम तऽ लोककेँ भेटैत नहि छै लेकिन तैयो गायक छियै तऽ प्रोग्राम तऽ करहे पड़त बहुत के चर्चा अहाँके बहुत सुनैत छी बहुत अहाँके चर्चा होइया जे अहाँ बहुत सुन्दर गायक छी हँ तऽ हमरो बारेमे तऽ लोक अहाँकेँ कहिते होयत जेना अहाँकेँ हँ जेना अहाँकेँ बारेमे हमरा कहैया जे बड़ सुन्दर रौशन गायक छथिन बहुत सुन्दर तेनाहिते तऽ हमरो बारेमे अहाँकेँ कहैत होयत ने

आओर कहू आओर केना की सब छै आ अच्छा प्रोग्राम सब भऽ रहल अइ ने हँ हँ हँ प्रोग्राम सब बढ़िआँसँ चलाउ सब पर लोकगीत सब पर ध्यान दिऔ लोकगीत सब पर देखिऔ की केना की गाना होइत छै नहि होइत छै ओएह सब पर ध्यान देबऽ के होयत ने बुझलियै

हँ ध्यान दियौ जे अपन गायक छी नीकसँ रहब अहाँकेँ प्रचार होयत तऽ अहिंँके नाम होयत ने हमर नया नया एलबम निकललै कहिओ कहिओ भेट घाँट कहिओ कहिओ भेट घाँट करैत रहब अहिना मिलैत जुलैत रहब तहन ने दूनू आदमी बात विचार होयत आ नहि मिलब जुलब तऽ केना बात विचार होयत अँ हँ हँ हमरा एगो प्रो प्रोग्राम आबऽ बला ओहिमे अहाँके हम बजायब ओहिमे अहाँ आएब बुझलियै हँ ओहिमे अहाँ पहुँचब जरूर पहुँचब हँ ठीक छै तऽ फेर अहाँ से हम बात करैत छी राखू तऽ